یہ بات ہے دو ہزار بیس جنوری کی اس وقت ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور مجھے لگا کہ ہاں مجھے گیزر لینا چاہیے میں لاجپت نگر گیا اور میں وہاں سے بجاج کمپنی کا ایک تین لیٹر کا گیزر لے کے آیا جوکہ چار پوائنٹ پانچ کلو واٹ کا تھا اور مجھے تقریباََ تقریباََ تین ہزار پانچ سو روپیے اس کی قیمت تھی میں نے قیمت ادا کیا اور گیزر لے کے آ گیا چند مہینوں میں چند مہینوں میں وہ ٹھیک سے کام کرنا بند کر دیا اس اور مجھے بہت ہی غصہ بھی آیا اندر اندر کہ میں خاص پانی گرم کر کرنے کے لیے لے کے آیا چھوٹے بچے ہیں ان کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے مگر یہاں تو پانی گرم ہی نہیں ہو رہا تھا میں نے کسٹمر کیئر کو کال کیا شاپ پہ گیا بٹ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو میرا ایکسپرینس ٹھیک نہیں رہا بجاج کمپنی کے ساتھ پھر میرے کو وہ چیز وہ گیزر مجھے بیچنا پڑا اور مجھے کرومٹن کا گیزر لینا پڑا جو کہ ابھی تک لگ بھگ دو سال ہو گیا ہے اور ابھی تک کوئی پریشانی نظر نہیں آئی ہے